हॅलो म्हजें नांव सिद्देश नायक हांव चिकले रावतां हांव दुसऱ्या जाग्यार ट्रान्सफर जाला सो म्हाका थंय लायटीचें कनेक्शन जाय ताका लागून म्हाका दोन वर्सां पयलींचे लायटीचे बिल भरिल्लेचे हिस्ट्री जाय ती तुमी म्हाका म्हाज्या ईमेल एड्रेस सर्टिफायड एट कॉपी ईमेल एड्रेसार धाडात म्हाजी ईमेल आय डी अशी आसा नायक सिद्देश वन झिरो टू एट द रेट जीमेल डॉट कॉम बील आय डी टू थ्री सिक्स झिरो वन नायन एट थ्री झिरो तुमी ती बेगिनात म्हाका धाडा